हा शुरूअ खां ई मूंखे सिंधी लिखण ऐं ॻाल्हाइण में घणेई दिक़तूं आहियूं छो जो हिन करे त मुंहिंजे घर में कॾहिं बि सिंधी कोन ॻाल्हाए वई ॿारनि खां शुरूअ खां ई हिंदीअ में ॻाल्हायो वेंदो हुओ ऐं मुंहिंजे पड़ोस जो माहौल बि अहिड़ो कोन हुओ त जंहिंमें माण्हू पाण में सिंधी ॻाल्हाइनि सभु उते हिंदीअ में ॻाल्हाईंदा हुआ जीअं मां स्कूल वियसि हुते वॾी क्लासुनि में असांखे सिंधी हिकु सब्जेक्ट जे रूप में पढ़ाई वेंदी हुई हुन खे मां खणी मूंखे सम्झ में आहियो त सिंधी कीअं पढ़िबी आहे कीअं लिखबी आहे हिन में छा छा थींदो आहे शुरूअ खां ई सिंधी न ॻाल्हाइणु करे न अचणु करे मूंखे सिंधीअ में बि घणेईं मूंखे लिखण पढ़ण में बि घणेई दिक़तुनि जो सामिनो करिणो पियो मां कंहिं अहिड़ा वड सिंधीअ में अहिड़ा वड थींदा आहिनि अहिड़ा अख़र थींदा आहिनि जिन्हनि खे ॻाल्हाइण में ॾाढी ॾुखियाई थींदी आहे हुननि जो हुन खे चवण में घणेई प्रेक्टिस जी ज़रूरत पवंदी आहे हिन करे मूंखे हुन खे ॻाल्हाइण में घणेई ॾुखियाई जो सामिनो करिणो पियो अहिड़ा अख़र थींदा आहिनि जेके चवण में अलॻि थींदा आहिनि ऐं उन खे लिखिणो अलॻि तरीक़े सां पवंदो आहे इन करे मूंखे सिंधीअ में घणेई दिक़तूं आहियूं ऐं ऐं अहिड़ा साहित्य बि आहिनि जेके अरबी सिंधीअ मां आहिनि असांखे अरबी सिंधी कोन ईंदी आहे हिन करे उस हुन खे पढ़ण में असांखे घणेई दिक़तूं आहियूं असांखे सही दिशा बि कोन मिली त केरु असांखे ॿुधाए की कीअं करिणो आहे सिंधीअ में साहित्य जी घणेई कमी थियण करे असां हुन खे सही नमूने कोन सिखी सघियासीं पर धीरे धीरे जीअं जीअं अॻिते वियासीं जीअं जीअं क्लासूं वधियूं तीअं तीअं असांखे हुन खे सुधारण में उन खे सिखण में घणेई मौक़ा मिलिया ऐं असां उन खे सिखी सिखी अञा पंहिंजी सिंधीअ खे सुधारियो आहे ऐं अञा अॻिते सुधारे रहिया आहियूं